पैह्ली गल्ल अज्जै द जमाने च ते पैहले जम़ाने च तुस सारे दिक्खो किन्ना ज्यादा फर्क ऐ अज्ज दे जम़ाने च दिक्खो ते मतलब हर इक चीज़ मतलब ऐसी ऐसी चीज़ां आई गेदियां जेह्दे कन्नै इन्सान दी जेह्की जिदंगी ऐ मतलब ओह् बड़ी ज्यादा आसान होई दी ऐ पैहले केह् हा पैहलें केह् केह् होंदा हा दिक्खो अज्जै दे जम़ाने च बिजली जा दी ते इनबर्टर लाई लैदे लोक पैहले नेई हे होंदे इनबर्टर पैहले के करदे लोक बिजली जंदी ही ते बोतल लैनी बोतला बिच्च तेल पाना मिट्टिया दा तेल जिसी आखदे मिट्टिया दा तेल पाना कन्नै पाना केह् आखदे उसी रूं रूं दी ओह् बनानी बत्ती ते ओह् जगानी जा मोबत्तियां होदियां ही ठीक ऐ टार्चां बी होदियां ही लेकिन कुतै कुत्ते बिच ते कन्नै दिक्खी लैऔ अज्जै दे जम़ाने च पक्खे होंदे गर्मी लग्गै ते पक्खे लाने पैहले ज पैहले जम़ाने च केह् होंदा हा के पक्खियां होंदियां हियां बिजली जानी ते झोलदे रौह्ना पक्खियां गोल गोल झोलदे रौह्ना ओह् लोक आपूं बनांदे हे ले्किन तुस अज्ज दिक्खो अज्ज इक स्विच लाने कन्नै ए सी चली पौंदा एसी तगर आई गे न अज्ज ऐ सी चली पौंदा पक्खे चली पौंदे हून कुतै जाना होंदा हा जि'यां पैहलें पैहलें अज्जै दे ज़माने च दिक्खो गड्डियां ट्रेना ज्हाज पैहलें पैहले जम़ाने च केह् होंदा हा नेईं होंदियां हियां गड्डियां बी केह् होंदे हे लोक जां ते बैल होंदे हे बच्छूड़े जनेहे ओह् करने ते पिच्छे ओह् लाई दी होंदी ही बैठने दी जगह नुहाड़े कन्नै जंदे हे लोक इक दूए दे घर कुतै कुतै जाना होंदा हा जां पैदल चलदे है ते अज्ज पैदल अज्ज पंज सकैंट च ब़दा कुदे दा कुदे पुज्जी जंदा तुस दिक्खी लैऔ इक चीज़ दिक्खी जा तां टेक्नोलाॉजी कन्नै मलतब साढ़ी जिंदगी गै पूरी बदली गेदी जि'यां जि'यां समें बधदा गेआ इ''यां नमीं नमीं चीजें दा अविष्कार होन लगेआ नमीं नमीं चीज़ा कम्प्यूटर आया पैहलें पैहलें अस केह् आखदे उसी हिसाब करदे तां उंगली र मतलब करदे हे उंगली कन्नै करना स्हाब इक दौ करियै हून तुस दिक्खो कम्प्यूटर चली पेदा सारा स्हाब सारा स्हाब दिक्खी लैओ तुस प्लस करना होऐ जमा करना होऐ दौं मिन्टें च इक सैंकण्ड नी लगदा आनसर थ्होने गी असेंगी मतलब दिक्खो न निक्की निक्की चीज़ा कन्नै साढ़ी जिदंगी जेह्की ऐ मतलब पैहले जमाने च जेह्के लोक होंदे है मतलब उंने कुत्थै दिक्खनियां हियां ओह् ते बचैरे गुजरी गे लैकिन हून दिक्खो अस एह् चीज़ां दिक्खा ने कल गी खबरै केह् होना जिसलै असें जाना उठी इस दुनिया बिच्चा पता नेईं केह् होना केह् केह् नमियां चीज़ा और अविषकार होई जानियां मतलब बड़ी ज्यादा टेक्नोलाॉजी ऐ बड़ी ज्यादा तरक्की करी ओड़ी अज्जै दे जम़ाने च बड़ी ज्यादा तरक्की करी ओड़ी इन्सान ते मतलब हर इक कम्म हर इक कम्म दिक्खेआ जा तां मतलब उट्ठना बैठना खाना रुट्टी बनानी पैहलें मरी जंदियां हियां प चंडी चंडियै फुलके ते अजकल दिक्खो ते पेड़ा रक्खो मशीना र ते उसी बंद करो ते फुलका बनी जंदा सब्जियां दिक्खो तां द'ऊं मिन्टें च सब्जियां पैहलें पैहलें लोक अपने घर लांदे हे अजकल बजार च बिकदियां ओह् आह्ननियां धोने आहलियां मशीनां बक्खरी रक्खीं दियां सब्जी धोनी पैहले लोक आपू धोंदे हे तुस मतलब दिक्खेआ जा तां अज्ज दे ज़माने ते पराने ज़माने च बड़ा फर्क ऐ बड़ा ज्यादा फर्क ऐ अबा इक चीज़ दिक्खी जा ते तां बडा ज्यादा फर्क ऐ लेकिन ज्यादा मतलब ओह् जिंदगी जेह्की होंदी बेशक अदूं टेक्नोलाॉजी नेई होंदी ही लेकिन इयां लोक आपू कम्म करदे हे उ'नें गी थोह्ड़ा एह् होंदा के मतलब उंदे शरिर गी हिल झुल होंदी रोहंदी ही कम्म शम्म करदे रौंहदे है अज्जै दे ज़माने च कुसे नेई होंदा लोक रौह्दे बैठे दे रुट्टी बी बनाई लैंदे लेटी लेटी ऐ खंदे रुट्टी जां सब्जी आक्खै कोई जा घरे गै मगवाई सब्जीओड़नी पैहलैं पैहलैं लोक फ्ही चलियै जंदे हे जां अपने घर लाई दी होंदी ही सब्जी दकानां बी कुत्थै इन्नियां गै होदियां ही बिच्च बारें होदियां ही कुतै बस इयै अस आखना चाहन्ने आं कि दिक्खी लेऔ अज्जै दे ज़माने ते पैहले ज़माने च अगर तुस दिक्खना चाह्न्ने ते बडा ज्यादा टाइम चाहिदा ऐ टेक्नालाॉजी ने बड़ी सारी साढ़ी जिदगी जेह्की ऐ ओह् चेंज करीओड़ी ऐ